हा मूंखे किताब पढ़णु मां कॾहिं सोचियो न हो मां किताबूं पढ़ंदमि पर जॾहिं ॿार इस्कूल पढ़णु लॻा त मूंखे उन्हनि जी किताबूं पढ़णु लॻमि त मां खे पहिरियां इअं लॻो मूंखे पसंदि कान्हनि पर मां जॾहिं पढ़णु लॻियमि त मूंखे ॾाढियूं वणण लॻियूं ऐं उन्हनि जूं किताबूं पढ़ंदे पढ़ंदे मूंखे ॾाढो सुठो लॻण लॻो ऐं मां उन्हनि जे पढ़णु किताब पढ़णु पढ़ंदी बि हुयमि ऐं उन्हनि खे समुझाईंदी बि हुयमि ऐं एॾी सुठी लॻणु लॻी मूंखे उहा किताब जेसिताईं मां उहा पूरी न कई तेसिताईं मूंखे चैन न पवंदो हुयो उन किताब पढ़ण खां सवाइ ॿारनि जी किताबुनि खे जेसिताईं पाठ शुरू कयां जेसिताईं पूरो न कयां तेसिताईं मूंखे सुठो न लॻंदो हुयो त मूंखे बि किताब पढ़णु ॾाढी सुठी लॻंदी आहे ॿारनि जूं किताबूं मूंखे ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि उन्हनि जो पाठु समुझाइणु सुठो लॻंदो आहे उहे किताबूं पढ़णु सुठियूं लॻंदी आहिनि मां कॾहिं सोचियो न हुयो की मां कॾहिं ॿारनि जूं किताबूं पाण पढ़ंदसि ऐं उन्हनि खे बि समुझाईंदसि मूंखे ॿारनि जूं किताबूं पढ़णु सुठी लॻंदियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे समुझाइणु उन पाठ जो सॼो विस्तारु समुझाइणु उनजो वर्णन करणु मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं उनखां अलावा मूंखे ॿारनि जा सभु होमवर्क कराइणु बि सुठो लॻंदा आहिनि